मैथिली भाषा के अपन महत्वपूर्ण इतिहास मे बहुतो के एहन अछि जे मैथिली सान्स्कृतिक भाषा के अखनो बनल अछि किआकि तऽ मैथिली भाषा मे एहन मधुरता छै जे आन भाषा मे नहि उत्पन्न भऽ सकैया लाखो प्रयास कयला के बादो ई प्रयास मैथिलीए भाषा मे एहन छै जे मिथिलाञ्चल मे वास करैया कन कन के सभक मोन मे वास करैया किआकि तऽ मैथिली भाषा मे आन तरहक कोनो ई छैयै नहि जे लड़ाइ झगड़ा झँझट ई सभ किछु भऽ सकैया किआकि तऽ नहि किछु एहिमे छै एहन सहजता पूर्ण एकर भाषा छै जे अनको यदि अहाँ किछु कऽ रहल छियै तऽ ओ स्नेहे भाव उत्पन्न भऽ जाइ छै या मानि कऽ चलू केकरो अहाँके किछु कहबाके अछि तऽ एना कऽ कऽ कहऽ पड़ि जाइ छै जे ओहि मे अहाँके मैथिली भाषा जे छै से प्रेमे उत्पन्न कऽ दै छै आओर नहि किछु करै छै नहि एहिमे तेजी छै कोनो भाषा मे शब्दो जे छै से एते मधुर शब्द सभ छै जे अहाँक मधुरते टा उत्पन्न होइत छै मानि कऽ चलू अहाँके कोनो एहन काजे अछि आब केकरो किछु कहबाके अछि तऽ अहाँ केना कहबै मैथिली मे मैथिली मे बाजै मे कोनो एहन नहि छै हॅं लेकिन बसरते ओ ओतुका आदमी अछि तखन ओना तऽ हमर एकटा शिक्षक सेहो छथि ओ मैथिली जे बजै छथिन एतुका छथि नहि छथिन मजफ्फरपुर के ओ एना बाजताह मैथिली जे लागत जे हुनका एतेक शुद्ध मैथिली कोइ बाजिते नहि छै ततेक नीक बजै छथिन ओ